देखिओ हमरा गामके से नेता छै से ओ जे छै न से बहुत बढ़िआँ अच्छा काम करय छै रोड तोड बना देलकैए हे वएह जे कहलहुँ से सभ कुछमे हमरा अरकेँ बढ़िआँ अथी करइ छै ई नहि छै जे नहि करय छै बाल बच्चा पढ़ै लिखै छै ओहोमे सभ किछुमे सब कुछमे अथीए रहय छै नेतासभ जेना दिनेश पासी छै ओ मुखिआ भेलय दिनेश पासी आओर ई नेता जे छै से इहोसभ छै कनि सब बढ़िए छै सुपौल जिलाके नेता तेतासभ किछु बढ़िएसभ किछु अच्छे करैत छै बाल बच्चाकेँ पढ़ैत छै है वएह रोड बनेलकय सड़क बनेलकय गली गली किछु किछु दय दैत छै अपन पानि तानि लागै छै नऽ तऽ रोड अर बना देने छै ई नहि छै जे नहि बनेलकैए सभ किछु करै छै एतुका नेता सुपौल जिलाके अथी बालो बच्चा पढ़ै लिखै छै तऽ पढ़ै लिखै सभ कुछमे देखै छी बढ़िए चलल जाइत छै सभ किछु नीके करैत छै सुपौल जिलाके नेता छै